बिदिनो अमा दाउ फिसिनायाव जोबोर खस्थ' जायो एखम्बा अमानो आदार गैया जायो बे आदार गैयियाव बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं रुनानै होनांगौ जायो आरो दावाबो बिदिनो एखम्बा बेमार जायो आरो बहाबा थाङोबा बिदिनो फिसाफोरखौ नायथ' माथ' होननानै गालांनांगौ जायो अमायाबो बिदिनो बेमार जायो बेमार जायोबा बिदिनो मुलि तुलि मुलि होनानै फोथांफिननांगौ जायो आरो एखम्बा समाव मुलिजोंबाबो हमथानो हाया आरो एखम्बा गुन्दै बायनो हायै जानायावबो बेबादिनो बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना रुयै मायै होनांगौ जायो बेखिनि बुंनानै आं एसेयावनो दोनथनाय जाबाय